میں نے میشو ایپ سے ایک برائڈل لہنگا منگایا تھا جو کہ بہت بیکار نکلا مجھے وہ بالکل پسند نہیں آیا کیونکہ جو برائدل لہنگا میں نے منگوایا تھا اس پہ جو اسٹون لگے ہوئے تھے وہ بہت بے کار تھے کالے پڑ گئے تھے بالکل اور آدھے چھٹے ہوئے تھے مجھے بالکل پسند نہیں آیا وہ لہنگا اور اس کی لیس بھی بہت بے کار لگ رہی تھی کالی ہوئی پڑی تھی پوری کہیں سے چھٹ رہی تھی کہیں سے کیسے اور لہنگا کا کلر بھی بہت ڈارک تھا جیسا کلر میں نے منگوایا تھا ویسا آیا بھی نہیں اور اس کا ڈیزائن بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا بالکل بھی اور یہ بہت مہنگا بھی ملا مجھے مجھے بالکل پسند نہیں آیا یہ برائڈل لہنگا میرے گھر میں بھی کسی کو بھی یہ برائڈل لہنگا پسند نہیں آیا اس کی کوٹی بھی بہت چھوٹی تھی زیادہ بڑی بازو بھی نہیں تھی میں نے بازو بڑی منگوائی تھی سائز بھی کہا تھا لیکن لہنگا بہت ایک اتنا بے کار کلر تھا اس کا اوپر سے وہ اتنی چھوٹی کوٹی آئی تھی اس کی